मध्य प्रदेश में प्रमुख खेल बहुत सारे हैं जैसे कि क्रिकेट फुटबॉल टैनिस हॉकी कई सारे लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख खेल टीम है क्रिकेट क्योंकि जब भी क्रिकेट होता है तो सभी लोग क्रिकेट को बहुत ही दिलचस्पी के साथ देखते हैं और उसके बहुत ज़्यादा फैन हैं मध्य प्रदेश में इंदौर एक ऐसी जगह है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान हैं जहाँ पे क्रिकेट होता है मैच खेला जाता है और क्रिकेट के इतने ज़्यादा फैन हैं कि उसपे पैसे भी लगाते हैं लोग उसके बाद फुटबॉल भी है फुटबॉल में नेमार एक ऐसा प्लेयर है जिसको भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इससे कई सारे गेम्स हैं जिन्हें खेला जाता है मध्य प्रदेश में और सबसे प्रमुख क्रिकेट है